मैथिली हमरा सुनीके परिवारिक भाषा छै हमरा सुनि घरेमे सीखलियै हमरा असली मैथिली सब दिनसँ मिथिला बोलै छियै हमरा सुनीके पूरा परिवारे बाजै छै मैथिली से हर सुनी गेलियै तऽ हमरा घरमे देखलियै हमरा सुनीके माय होलै बाबूजी होलै सब बोलै छै मैथली हमरा सुनी ओकरेसँ सीखलियै काहे कि बच्चे माय बापके माय बाप सँ ने बच्चे सीखै छै किआकि ओकरेसँ सीखले रहू अनुभव बहुत अच्छा लगलै ई भेल की हमरा कुनो ककरो सँ गप करै छी तऽ मिथिलेमे गप करै छी आरो जेना भए गेल हिन्दी भए गेल ई सबमे गप नहि करै छियै हमरा सुनी ककरोसँ पूछै भी छी कि अहाँ केहन छी तऽ हम मैथिलेमे बाजै छी हमरा सुनीके सब परिवार जे छै मैथिलेमे बाजै छै कोइ जे कहबो कि हिन्दीमे बाजै छै से सब नहि छै हमरा सुनीके घरमे पूरा परिवारमे पूरा खानदानमे सब मैथिल बाजै छै खूब बढ़िआँ बाजै छै ई नहि कि बोलैमे चुकि गेलै से सब नहि छै सब बोलै छै छोटका छोटका बच्चो बोलै छै अहाँ कहै छी हम छी बोली की बात भेल आंय खाना खैलू कि ना खैलू